بچپن میں میرا سفر زیادہ تر میرے دادا جی کے ساتھ ہوا کرتا تھا جہاں بھی جاتے تھے دادا جی مجھے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے ایک بار وہ مجھے سہارنپور لے کر گئے تھے سہارنپور میں ایک میلا لگتا ہے میلا گھوگھال کے نام سے اس میں لے کر گئے تھے وہاں سے انہوں نے مجھے کھلونے اور مٹھائیاں یہ سب دلایا تھا اس کے بعد پھر ایک جگہ اور میرے دادا جی سرساوا کے نام سے ایک جگہ ہے وہاں پر مجھے لے کر گئے تھے وہاں انہوں نے مجھے پوپ کارن وغیرہ کھلائے تھے میرے دادا جی ایئرپوٹ میں تھے ایک بار مجھے وہ ایئرپوٹ لے کر گئے تھے اور مجھے ہیلیکاپٹر میں بٹھایا تھا